ہم نے دلّی میں بس میں سفر کرا ہے جس بس میں تین دروازے تھے ایک ڈرائیور کے پاس تھا دو پیسنجر کے لیے تھے ایک ڈرائیور تھا اس میں ایک کنڈکٹر تھا کنڈکٹر ٹکٹ کاٹتا ہے اور اس کے اندر اسٹوریج بھی تھا سامان بیگ وغیرہ رکھنے کے لیے اور سیٹیں ایک سائڈ میں تین کی تھیں ایک سائڈ میں دو لوگوں کے بیٹھنے کی تھی بیچ میں پائپ تھے ہینڈل تھے لگے ہوئے پکڑنے کے لیے